جی کون بول رہے ہیں آپ جی کہاں سے جی کیا کام تھا کال یہ دوکان

آپ جی آپ کو کیا چاہیے بولیے جی پورنیہ سے ہی بات کر رہا ہوں بولیے پورنیہ ہی لگا ہے آپ کو کیا چاہیے جی جی وہ سب موجود ہے کیا کیا چاہیے جی جی جی جی کون سی کاپی چاہیے کلاس میٹ کی یا موٹی والی یا فیس والی ہر کٹیگری جی ہے آپ کیا قیمت مل جائے گی دو سو روپے دو سو روپے میں ایک کاپی بیس روپے کی پینسل پانچ روپے پیس جی درجن تیس روپے جی جی اور کیا کیا چاہیے جی جی ہو جائے گا آپ کہاں سے بول جی ابھی ڈسکاؤنٹ نہیں بہت مہنگائی چل رہا ہے ہم لوگ بہت مہنگائی سے خرید کے لاتے ہیں جی ٹھیک ہے ہو جائے گا بٹ سامنے آ کے بات چیت کریں جی ٹھیک ہے